तुसें नेचुरल रिसोर्स दी गल्ल कीती नेचुरल रिसोर्स जेह्ड़े न साढ़े बड़े बड़े गै जादा रिसोर्स न अगर में सोर्स दी गल्ल करांऽ ते पैह्ले नंबर आई जंदा साढ़ा जेह्ड़े घराट बगैरा साढ़े डोगरी च आखदे उसी घराट घराट दे हेल्प एह् थ्होंदी कि जेह्ड़े धान धून बगैरा अस लांदे ओह् अस पिस्सियै देसी आटा आपूं बनाई सकदे मतलब एह् निं ऐ कि मतलब हैल सुट्टेआ ते ओह् केमिकल आह्ली कोई एह्दे च ओह् निं ऐ थोह्ड़े मिलावट निं होंदी ऐ ओह्दे बाद अपनी सब्जियां गोंगलू गाजरां होर सारा किश बड़ा असें लाऐ दा होंदा ते ओह्दे बाद अगर अस चाह्न ते उसी बिज़नेस बी बनाई सकदे बेचियै बेरोजगारी मतलब ओह् जि'नें पैसे लैने होंदे असां बगैरा बगैरा ते ओह् असें बेचियै अपना मतलब बेरोज़गारी ह्टाई सकदे ते इक स्हाबै साढ़ा बिज़नेस बी बनी जंदा ओह् ते दूऐ नंबर गल्ल एह् ऐ कि पानी ऐ जेह्ड़ा पानी साढ़े इ'त्थें दा बड़ा साफ ऐ जेकर अस चाह्चै पानी फिल्टर करियै ओह् बी अस पानी बेची सकदे दूऐ नंबर साढ़े इद्धर नर्सरी होंदियां नर्सरियें दे बूह्टे बगैरा ओह् बड़ी नर्सरी साढ़े उद्धर बी बनदे रेशम बी बनदे मतलब जि'न्दा बनदा ओह् बी निकलदा साढ़ा इ'त्थां रेशम निकलदा ओह्दे बाद अगर चाह्न ते मतलब असें बाह्रा दा कोई चीज़ मंगाने दी लोड़ निं पौंदी ऐ नेचुरल रिसोर्स साढ़े इ'यै न हून ग्रांऽ दे बिच नेचुरल रिसोर्स इ'यै होंदे थ्होई जंदा कन्नै कन्नै साढ़े कश घर सब्जियां लग्गी दियां जैलूं मन कीता बड्ढियै खाउड़ेआ गोंगलू भिंडी गन्ना गन्ना बी बड़ा लगदा इ'त्थें मक्कां बी बड़ा लगदियां अम्ब बगैरा जो बी ऐ ओह् नेचुरल रिसोर्स साढ़ा बड़ा गै जादा एह् गै ऐ ते उसी नेचुरल रिसोर्स गी अस बिज़नेस बनांदे बिज़नेस कि'यां कि अम्ब लगदे अम्ब बेचने ओह्दे बाद गोंगलू बगैरा दी सब्जी लगदी ओह् बेचनी अच्छा गन्ना शुगरकेन ओह् असें मतलब रो रो दा गलास बगैरा जो बी ऐ ओह् बनांदे अस ते बेचदे भी ओह् ते उ'त्थां बी साढ़ी बिज़नेस दिक्खेआ जा उ'त्थां बी बिज़नेस साढ़ा एक्टिवेट होंदा ऐ अच्छा होर ओह्दे बाद अगर दिक्खे जा साढ़े मतलब इ'यै दाल बी इक अद्धी जेह्ड़ी अस उग्गा दे जेह्ड़ी रोंगी बगैरा उग्गा दे ओह्बी ते पानी साढ़े इ'त्थें खूह् बने दे असें गी मतलब फिल्टर करने दी कोई जरूरत निं पौंदी ऐ साढ़ा फिल्टर ऑलरेडी फिल्टर होई गेदा होंदा ऐ ऐ नैह्र बड़ियां न ते में तुसें गी सनाया ते ऐ हा कि घराट ओह् ते ऑलरेडी हैन गै हैन न अच्छा ओह्दे बाद बाकि इ'यै असें गी बेनिफिट हर चीज़ असें ई थ्होई जंदी ते असें ई बाह्रे दा निं मंगवानी पौंदी ऐ होर एह् होंदी बी बिना केमिकल मतलब बिना मिलावट दी चीज़ होंदी अस अपनी चीज़ मतलब खुद ओह् बनांदे उप्पर असें ई इ'न्ना गर्व बी ऐ कि नेईं अस बनांदे बी दिंदे बी पैसे बी अस अगर खाने पीने दी बी कमी नेईं अगर उसी बेच चै ते ओह्दी बी असें गी पैसे दी बी कमी नेईं हर चीज़ दी असें ई थ्होई जंदी ओह्दे बाद बस दिक्खे जा ते इ'यै असें ई बेनिफिट ऐ इ'नें चीज़ें दा बाकी ठीक